جب ہم لوگ بائک چلاتے ہیں ایک لمبی طویل سفر میں جاتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محسوس بھی ہوتا ہے کہ کمر درد کرتا ہے اور جب کوئی راستے میں کوئی ڈھابہ ملتا ہے تو ہمیں صحیح کھانا کا استعمال کرنا چاہیے صحیح کھانا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ڈھابہ پر جو ہے ہمیں رک کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے جب ہم بائک چلاتے ہیں راستے میں جارہے ہیں کبھی کمر درد کرنے لگتا ہے کبھی سر درد کرنے لگتا ہے کبھی کچھ ہونے لگتا ہے اور بائک چلانے میں بہت اچھا بھی لگتا ہے راستے میں کئی قسم کا گھٹنا بھی ہوتا ہے تو ہمیں صحیح راستے میں چلانا چاہیے اور دیکھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے اور صحت مند رہنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک اچھا کھانا چاہیے اور غلط چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کدھار ایسا ہوتا ہے کہ کندھا بھی درد کرنے لگتا ہے کبھی پیٹھ بھی درد کرنے لگتا ہے کبھی کمر بھی درد کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی بیگ چلاتے ایسا ہوتا ہے کہ بخل جو ہے بہت زیادہ جو ہے سر میں درد دھر لیتا ہے تو اس لیے ہمیں راستوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ کس راستے سے ہم جا رہے راستے میں جائیں تو صحیح سے جاکر کوئی ڈھابہ مل جائے تو ہم کھانا کھائیں آرام کر کے اچھی طریقے سے ہم کھانا کھائے اور صحیح کھانا کا ہم استعمال کریں ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے اور صحیح چیز استعمال کرنا چاہیے